गांवचो गांवांत रावपी आशिल्ल्यान ल्हानपणाच्यान म्हाजें आमचें जें जिवन आशिल्लें जें ल्हानपणांतल्यान खेळपाचेंच आशिल्लें ल्हानपणांत आमी सगले भुरगे जे आशिल्ले गांवचे वांगडी दिसरात अशे खेळत आस आसताले शिक शिकपा तितले चड आमकां कांय उमेद नासताली फक्त दिसान दीस खेळत रावप इतलेंच आसतालें आमचे खेळ आसताले चड करून धांवचेल्यांनी कबड्डी शिल्ल्यांनी अशेच खेळ खेळटाले शिल्ल्यांनी खेळटाले तेन्ना आमी चडशे शिल्ल्यानी जो खेळ आसता तो आमी झाडांचेर खेळटाले म्हणल्यार झाडांचेर एकामेका धरप म्हणल्यार एकदा जर एकट्याक कोणी जमनीर देंवप ना फक्त झाडाचेरच खेळप झाडांतल्यान एकमेका धरप एकमेकात आव्ट करप तशें आसतालें तशेंच ल्हानपणांतल्यान आमी कबड्डीचे आमचो चड प्रमाणान खेळ खेळटाले कबड्डीत आमची दोन टिमी आमी दोन वा तीन टिमींत अशे सादेपणान करताले कारण आमी गांवांन जे आसा खूब भुरगे आशिल्ले तशेंच आमकां खेळपाक आमचे लागीं ग्रावंद आशिल्लो तातूंत आमी दिसभर थंयच खेळटालें कबड्डीची आमी आमचे जे आसा खरें नेम आसा तशे आमी गांवचे आमचे बी तशेच कांय वेगळे नियम करताले जे जातूं आमकां ताचो बरे प्रमाणांत उपयोग जातालो कारण भुरगेपणान तशें आसतालें भुरगेपणान आमकां अशें आसताले की आमकां आमी आवट जाल्ले नाका आसताले आनी हरपाचें आमकां तितलें उमेद नासताली तेन्ना कितेंय तर अशें दुसरे टीम जर अशी जिखपाशी दिसता तेन्ना आमी आमची अशी वेगळीच नियम सांगताले आनी आमी हरोन अशे करून दाकयताले तशेंच धांवचेल्यांनी खेयटाले तेन्ना सगल्यांच्याकूय चड उमेद धांवचेल्यांनी खेळपाक येताली कारण तातूंतल्यान आमची जें आसा आरोग्य बरें उरतालें तेन्ना दीस एकमेकाच्या फाटल्यान धांवप जातालें जर आनी आमची आमची कुडीची जी आसा आरोग्य बरें उरतालें आनी उमेद भागताली खेळांत आमकां चड प्रमाणांत बेज्यार असो येयल ना कारण तातूं फक्त खेळप आसतालें आनी बेज्यार कांय जावप नासतालें किदेंय जर झगडी अशी जाली जाल्यार फक्त तितलें म्हणल्यारच आमची झगडी उरताली आनी दुसरे दुसरे दिसा तशीच खेळपा येताले तेन्ना एक एकदां आमी तशेंच परत खेळपा लागतालीं तशीं दुस्मानकाय एकमेका मदीं तशी केन्नाय खेळा खेळांतल्यान आमकां आमकां आमच्या मदीं आमच्या मदीं जावं ना फक्त आपलेपण आनी आपेलपण आमी तिगोवन दवरिल्लें दुसऱ्याक आमी केन्ना एकमेका तशें केन्ना वायट उतरां वा तशींच केन्ना कांय दिवपाक वसुना खुबशे फावट आमी खेळटना आमी तशेंच आमकां दुखल दुखला लेगीत केन्ना केन्ना आमी पडोन आमकां तशेंच दुखापटीक लेगीत लागून आमी केन्ना खेळपाचें अशें खेळपाचें केन्ना सोडूंक ना